वैसे तो भोपाल अपने अपने एतिहास और परम्पराओं के लिए विश्व विख्यात है किंतु उस के आसपास के एरिये में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना एक मारमिक इतिहास दर्शाती हैं जिस प्रकार रायसेन का किला पहाड़ी पर स्थित होने के बावजूद भी यह किला अपने सरोवार से परिपूरित है और यहाँ से शहर का पूरा नज़ारा नज़र आता है और अपने इतिहास को दर्शाते हुए यह किला अभी भी अपनी पूरी श्रद्धा से खड़ा हुआ है उसी प्रकार भोजपुर का मंदिर पत्थरों से बनाया गया मंदिर एक रात का भी कहा जाता है इसमें स्थापित शिवलिंग विश्व का सबसे ऊँचा शिवलिंग है और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए यह स्तूप कई वर्ष कई हज़ार वर्ष पुराना है इसका चित्रण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया है